हमारे क्षेत्र मे जो सबसे प्रसिद्ध बाज़ार है वह है बाड़ा बाज़ार और है सिंधे की छावनी सराफा बाज़ार जहाँ पर सॉपिंग सेंटर्स हैं बड़े बड़े सोरूम्स हैं और विभिन्न प्रकार के या फिर कहें तो हर प्रकार का आप सॉपिंग कर सकतें हैं और लुत्फ़ उठा सकते हैं वहाँ पर उपलब्द वस्तुओं की औसत कीमत और गुणवत्ता काफी सटीक लगाई जाती है इस हिसाब से कि अगर आप एक बजट बनाके चल रहे हैं तो उसमे आपको वो सारी वस्तुएँ मिल जाएँगी जो आपने सोच रखी हैं और काफ़ी ही किफायती बाजार है बाड़ा या फिर सराफा बाज़ार जहाँ पर काफी गहनों की दुकान हैं और अगर ब बात की जाए आम तौर पे बाड़ा की तो बाड़ा सबसे बड़ा बाज़ार है हमारे यहाँ का और सबसे बड़ा बाजार होने के साथ साथ ही यह काफ़ी खूबसूरत भी है क्योंकि इसका जो पूरा बनाने का तरीका है वो काफ़ी ही अलग है और इस प्रकार से यह काफ़ी साफ़ सफाई भी रहती है